हलो क्या आप स्विग्गी वाले भैया बात कर रहें हैं भाई मैंने अभी आपके रेस्टोरेंट से एक खाने के लिए ऑर्डर दिया है तो क्या है कि वो भोजन आ रहा है जिसको आप मेरे लिए डिलेवर करेंगे तो उसको भाई साहब आप ऐसा करना कि कोई कंटेनर या इंसुलेटेड पन्नी हो उसमें पैक करके देना ताकि क्या है कि भजन लंबे समय तक गर्म रहे ऐसा ना हो जाए भाई की आप मुझे उसको पहुँचाने आएं और तब तक वो ठंडा हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए क्या है कि भोजन गर्म ही आप मेरे लिए पहुँचा दें इसके लिए आप इंसुलेटेड बैग ही या कंटेनर जैसी पन्नी में उसको अच्छी तरीके से पैक करके देना भाई